सोशल मीडिया जे करे सिर्फ़ु डांस में ई न पर बियूं फील्डियूं ॿियूं जेका फील्ड आहिनि उन्हनि में बि जाम वधारो थियो आहे हुनमें बि जाम फ़ाइदो थियो आहे छाकाणि त हाणे माण्हू घर वेही करे डांस सिंगिंग अहिड़ा जाम शयूं जेको बि उनखे सिखणो हुजे उहो घरु वेही करे सिखी सघंदो आहे छाकाणि त उनखे बसि यूट्यूब ते वञी करे सर्च करिणो आहे या कहिड़ी बि एप ते वञी करे सर्च करणो आहे की भई मूंखे इहो डांस सिखणो आहे इहो इंस्ट्रुमैंट वजाइणु सिखणो आहे त मां कीअं चालू कयां या कीअं सिखियां उनखे कीअं अॻियां वधां उहो सभु हाणे जाम सरल तरीक़े सां ऑनलाइन उपलब्ध आहे त हिनजे करे जेका ऑनलाइन अ डांस ट्यूटोरियल या सोशल मीडिया जेकी टेक्नॉलोजी आहे उन जाम मदद कई आहे हिन डांस इंडस्ट्री ऐं ॿियूं इंडस्टियुनि खे वधाइण में